मुंहिंजी पसंदीदा किताबु या लेखन या कविता अहिड़ी त काई हिकिड़ी अहिड़ी कोन्हे पर मूंखे संतनि जूं जीवनियूं पढ़नि में तमामु मज़ो इंदो हो मां पढ़ंदी हुयसि त कीअं नंढपणु खां संत वॾा थी करे ऐं प्रवचन ॾियनि पिया शेवाऊं कनि पिया मां सभिनी संतनि सां काफी मुतासिर रही आहियां त मूंखे लॻंदो आहे की घणेई आहिनि शयूं जेके पढ़ण में सुठियूं आहिनि कविताऊं हुजनि या ब्लॉक्स हुजनि पर जेके संतनि जूं किताबूं लिखियल आहिनि उन पढ़ण में वधीक मज़ो इंदो आहे मां ॿ किताबूं हूअं लिखियूं आहिनि पर हुनमें नंढियूं नंढियूं कहाणियूं लिखियूं आहिनि जेके ॿारनि खे वधीक पढ़ण में मज़ो ईंदो मां सिंधीअ में घणियूं किताबूं लिखियूं आहिनि हिंदीअ में बि लिखी आहे पर उनखे कंपाइल कंदे कंदे तमामु वॾी न ठाही आहे नंढियूं नंढियूं टे चारि किताबूं लिखियूं आहिनि हिंदी ऐं सिंधी सिंधी यानि देवनागरी सिंधी जीअं सहुलाई सां हर को पढ़ी सघे ऐं उनखे खबर पए की मां छा लिखण थी चाहियां त जीअं क्लीअर थी सघे त मां प्रेरणा त न पर जेके ॿारनि लाइ किताबूं लिखियूं आहिनि त उननि खे इहा ई प्रेरणा ॾिनी आहे की संतनि जी जीवनी सां जेका मूंखे प्रेरणा मिली सा मां अॻिया किताब में लिखी आहे जीअं ॿार बि पढ़ी करे उहा प्रेरणा वठी सघनि